दस हज़ार चार सौ पाँच लाख तीन हज़ार अट्ठारह लाख पिचासी हज़ार दस लाख नौ हज़ार ग्यारह लाख तैंतालीस हज़ार